ना हांवें केन्ना स्पीड रनींग ट्राय करुना बट हांवें गेमींग चॅलेंजीस म्हणजे टग ऑफ वॉर हो गेम खेळ्ळा हांवें ऑल्सो चॅस खेळ्ळा बॅडमिंटन खेळ्ळां इनडोर गेम्स आसतात पळय ते मोस्टली चॅस कॅरम उनो म्हण आसतात ते खूब खेळ्ळा स्नेक एंड लॅडर असले गेम्स खेळ्यात स्पीड रनींग ना हांवें केन्ना ट्राय करूं ना आनी केन्ना आयकूं सुद्दां ना फर्स्ट टायम आतां हांवें आयकता स्पीड रनींग म्हणून